السلام علیکم جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ اس زبان نے آپ کی ثقافت اور شناخت کو کیسے متأثر کیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری مادری زبان اردو ہے دوسری بات جس علاقے میں ہم رہتے ہیں علی گڑھ یہاں پر اردو زبان کو زیادہ فروخت حاصل ہے یہاں پر ہر شخص اردو زبان کو زیادہ توجہ دیتا ہے ہر شخص کی زبانی آپ اردو سن سکتے ہیں جب ہم یہاں پر کسی پروفیسر کسی طلبہ یا اپنے کسی سینیئر سے ملتے ہیں تو ان سے اردو سن کر ہمیں بہت زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے ہم بہت زیادہ متأثر ہوتے ہیں کہ اردو کو اتنی زیادہ فروخت حاصل ہے یہاں پر دوسری بات یہاں پر تعلیمی جو ادارے ہیں وہ اردو کو بہت ہی اہمیت دیتے ہیں اور اردو نے ہماری شناخت کو اس طرح سامنے لے کر آئی ہے کہ لوگ اب ہمیں پہچاننے لگے ہیں لوگ ہمیں ایک اردو اسپیکر کے طور پر جاننے لگے ہیں جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے لوگ ہماری زبان سے پہچان جاتے ہیں کہ آپ ایک اردو کے طلبہ ہیں اور دوسری بات جب اردو انسان بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں اردو زبان نے کافی لوگوں کو متأثر کیا ہے اردو کے الفاظ ہم اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سنتے ہی جائیں اور ہمیں ان شاء اللہ ہمیں آگے اردو میں ہی اپنا کیریئر بنانا ہے ہمیں اردو میں ہی آگے جانا ہے